पर्यावरण की बात करें तो भारत में दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ ही रही है जनसंख्या बढ़ी परिवहन साधन भी धीरे धीरे बढ़ ही रहे है तो यह भी एक गंभीर मुद्दा है पर्यावरण का भी वाहनों के परिवहन यातायात बढ़ रहे हैं जगह जगह फैक्ट्रीयां बढ़ रही हैं मीलें बढ़ रही है तो जनसंख्या भी बढ़ रही है उस हिसाब से परिवहन या साधन भी बढ़ रहे हैं तो यह भी एक सोचनीय गंभीर मुद्दा है जिसे और अब कहीं देखे तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है तो जंगल भी कम होते जा रहे हैं तो इससे मतलब काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है बीमारी है वगैरह सर्दी गर्मी में भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है दिन ब दिन चीज़ें कम होती जा रही है जंगल कम होते जा रहे हैं पहाड़ कम होते जा रहे हैं खेती के लिए भी जगह इस तरीके से शहरों में सिटी बढ़ रही है तो खेती के लिए भी जंगलों में जाना पड़ रहा है